ہیلو سعید بھائی یہ ہمیں آج ائیر پورٹ کے لیے نکلنا تھا تو اِدھر تو ہم دیکھ پا رہے ہیں جہاں تک کام چل رہا ہے روڈ پر کانپور کانپور بائی پاس والے روڈ پر جو گیا ہے ائیر پورٹ کے لیے سیدھے تو اِس یہی ہم پوچھنا چاہتے تھے کہ اب تو ہمیں دوسرے راستے سے ائیر پورٹ جانا پڑے گا تو پھر بھی آپ کے اندازے سے آپ کیا بتا سکتے ہیں کہ آپ لگ بھگ کتنا ٹائم لگے گا ائیر پورٹ پہنچنے میں کیوں کہ اب تو ہمیں دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا اِس روڈ پر کام چل رہا ہے جو جس راستہ سے ہم لوگ ہمیشہ جایا آیا کرتے تھے تو بس آپ پہنچا دیں آپ نے جو ٹائم بتایا ہے جلد سے جلد پہنچا دیں کیوں کہ ہماری فلائٹ میں زیادہ ٹائم نہیں رہا فلائی ہونے میں تو بس ہمیں اندازہ لگ بھگ ہمیں ڈیڑھ گھنٹے کے اندر اندر پہنچنا ہے آپ کوشش کر کے پہنچا دیں